हम ने आप की दुकान से एक बजाज का फ़ैन ख़रीदा था जो देखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा था पर जो उस जो चलते समय वो आवाज़ दे रहा था और उसकी हवा बहुत ही धीरे आ री थी जो हमें सोते समय बहुत ही प्रॉब्लम दे रही थी